हाँ जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मेरा ड्राइंग बनाने का मन नहीं होता क्योंकि ज़्यादा गर्मी में पसीना आते हैं पसीने में पेपर खराब हो जाता है इससे हमारा ड्राइंग बनाने का मन कभी नहीं करता और जब मैं कोई वीडियो वगैरह या किसी को ड्राइंग बनाते देखता हूँ तो मेरा भी ड्राइंग बनाने का मन करता है और ड्राइंग मेरे कामों में मुझे हमेशा दिक्कत आती है ड्राइंग और काम करने के बीच क्योंकि मैं खेतों में काम करता हूँ कभी कभार भी कमाने चला जाता हूं दैनिक दिनचर्या में कभी घर के भी काम होते हैं सब कुछ करता हूँ तो मुझे ड्राइंग करने में टाइम कब मिलता है फिर भी मैं मैनेज करके ड्राइंग के लिए एक घंटा निकाल लेता हूँ दिन भर का टाइम खेतों में काम करके घर में काम करके बाहर जाना हो तो बाहर भी जाना पड़ता है काम के लिए और इसी तरह में ड्राइंग के लिए थोड़ी बहुत या एक आध घंटा टाइम निकलता हूँ अपने दिनचर्या में से